ہلو سلام علیکم ہاں صاحب ملٹی کار شو روم سے بات کر رہے ہیں ہاں سر مرسڈیز بینز جو لیٹیسٹ ماڈل آیا ہے کا پیٹرول تو اس کا کیا کلر ہمارے پاس اویلیبل ہے اسی میں دیکھ رہا تھا کہ میں تینوں میں کیسے کون سا لے سکتا ہوں جو کلر اویلیبل ہوں گے انہیں میں سے لے پاؤں گا میری وجہ سے تو کمپنی نہیں میں گرے پسند کروں گا مجھے چاہیے کہ میں گرے لوں کیونکہ میرے پاس اور بھی جو گاڑیاں ہیں ابھی گرے شیڈ میں ہیں تو اس کے لیے سر جو بکنگ کرنی ہوگی ہمیں جو بکنگ اماؤنٹ دینا ہوگا کب کتنا اماؤنٹ دینا ہوگا اس کے لیے بکنگ کرنے کے لیے میں بینک سے فائننس کراؤں گا ٹھیک ٹھیک اچھا جی اماؤنٹ ہم بکنگ کرنے کے بعد میں ہمارا کتنے دن میں ہمیں گاڑی کا چارج مل جائے گا آپ کے یہاں اویلیبل ہیں ٹیسٹ ڈرائیونگ اویلیبل ہے میں آپ اپنا شو روم کا مجھے ایڈریس اور اپنا لوکیشن آپ مجھے شیئر کر دیجیے میں آپ کے شو روم پر آتا ہوں اور ایک ٹیسٹ ڈرائیو لیتے ہیں نئی گاڑی کی نئی مرسڈیز بینز کی اوکے ہاں جی لائسنس ہے میرے پاس میں آل ریڈی

ہاں ہاں بالکل بالکل میں ایک بار ٹیسٹ ڈرائیو کروں گا تو اس کے بعد میں سمجھ پاؤں گا کیونکہ کیا اس میں نئے فیچرس آئے ہیں وہ دیکھنے کے بعد ہاں لیٹیسٹ ماڈل ہے تو لازمی اس میں فیچر انکلوڈیڈ رہے ہوں گے بہت سارے تو وہ سب مجھے دیکھنے بھی ہیں سمجھنے ہیں ٹیسٹ ڈرائیو کرنی ہے اور پھر لینی ہے میں اس کے بعد آپ کو ایک پرچیزنگ اماؤنٹ دیتا ہوں آپ کو بکنگ اماؤنٹ دیتا ہوں پرچیز کتنا بتایا آپ نے مجھے پینتالیس لاکھ روپے میں آپ کو میں آپ کو پے کرتا ہوں پھر آپ کار آپ کہہ ہی رہے ہیں کہ آپ دے دیں گے اس کی تو ڈیلیوری گھر پر ہی دیں گے یا مجھے شو روم آ کر کے لینی ہوگی اچھا اس میں جو آپ نے بتایا مجھے پینتالیس لاکھ روپے تو آپ نے مجھے بتایا اس کا اماؤنٹ ٹوٹل اماؤنٹ کیا رہے گا اس کا تو یہ اگر آپ کو اپنے یہاں سے فائننس کرا سکتے ہیں بینک سے یا مجھے اپنا بینکر لانا ہوگا آپ کے یہاں اچھا اچھا تو اس میں اس اس میں انسٹالیشن مطلب انسٹالمینٹ کتنی ہے لگ بھگ کتنے بن جائے گی دو سال کا میں کرانا چاہوں گا دو سال کا لگ بھگ میں کرانا چاہوں گا دو سال کا ہاں پر منتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر شکریہ صاحب میں ان شاء اللہ ٹھیک ہے آپ مجھے اپنا ایڈریس اور لوکیشن آپ مجھے شیئر کر دیجیے میں آتا ہوں کل یا پرسوں میں میں کل یا پرسوں میں آپ کے یہاں آ کر کے ٹیسٹ ڈرائیو کرتا ہوں کہ آپ کے پاس بکنگ اماؤنٹ ٹھیک ہے سر شکریہ صاحب